नमस्कार हमें लकड़ी चाहिए आपके पास है कैसे बनी किस रेट का किस रेट सीसो का क्या रेट आम के लकड़ी और उसका रेट क्या है महुवा है और और जैसे बेड बनाने के लिए बेड बनाने के लिए जो है साखू की लकड़ी किस रेट की है सासू की लकड़ी किस रेट की है ये तो महँगा रेट है और कमी अरे भई ज़्यादा लेना है तो क्या रेट लगेगा उसका तो मालूम हो तभी तो बताया जा हाँ कितना लेना है कितना नहीं लेना है और और बबूल की भी लकड़ी आपके पास है अच्छा लकड़ी जो है लकड़ी जो है सुखी होनी चाहिए ये नहीं की गीली और पकी हुई होनी चाहिए जो है किसी प्रकार की ये नहीं की गीली हो हो

पैसा पैसा लेन देन लकड़ी आने के बाद होगा कुछ बकाया भी रहेगा ये नहीं कि सबका सब दे देंगे देखिए बाद लकड़ी है तब खैर आएंगे देख लेंगे नमस्कार